मैथिली भाषा मैथिली भाषा तऽ मीठा स्वर है मीठा आवाज है मैथिली भाषा भाषाके तऽ इएह ई पहचान छै जे लड़ाइओ करै छै तऽ अगल बगलवला लोकके पता नहि चलतै अहाँ जी कपार भाँगि देबै जी अहाँ कि करै छी मैथिली भाषा तऽ एतना मीठा स्वर छै जे लड़ाइ झगड़ा करै छै तऽ अगल बगलवला लोकके पता नहि चलै छै जे लड़ाइ कै रहलखिन हँ मैथिलीमे तऽ हमरा एहन एहन ऋषि विद्वान रहलखिन हँ जेकि उड़बै ले हमरा आओर तऽ अथिए नहि होइ सकलै हूँ ज्ञाने नहि होइ सकलै पढ़ाइए लिखाइ नहि होइ सकलै लेकिन भाषा तऽ नहिए ने जएतै कहीँ भाषा तऽ मैथिली छै बोलैके तऽ छेबे ने करै मैथिली भाषा तऽ बोली बोली तऽ अनमोल अनमोल बोली छै बोल तऽ सुबोल बोलै छै मैथिली भाषा तऽ इएह छै मैथिली भाषाके तऽ हमरा समझसँ तऽ लागै छै एतेक मीठा भाषा नहि कहीँ हमरा समझमे नहि कहीँ छै आओर होतै हमरा समझमे तऽ नहिए छै आओर नहिए होतै